ہلو ہاں مینیجر صاحب کھانا جو میں ہمیشہ آڈر کرتا ہوں وہ تو آپ کو معلوم ویچ ہوتا ہے اب یہ نیا ایڈریس جو ہے آپ یہ ایڈ کر لیجیے اپنے پاس

اور یہ نیا ایڈریس یہاں کا ہے مہدی پٹنم ہے وہاں کا ایڈریس ہے مہدی پٹنم پلر نمبر فائیف کے اپوزٹ میں جو عزیزیہ مسجد ہے اس کے بالکل بازو میں ہے جی جیول جیولری شاپ کے جیولری شاپ کے اندر نا جی ہاں گلی چلنے کے بعد جو ہے سیکینڈ رائٹ سیکینڈ رائٹ سے سیکینڈ آندھر ہاں وہی ایڈریس ہے آپ اپنے لسٹ میں شامل کر لیجیے یہ ایڈریس کو تاکہ میں جبھی بھی اپنا آڈر کھانے کے لیے دوں تو آپ لا کر دے دیں شکریہ